नमस्ते क्या सेवा करनी है सर आपकी खराब कहाँ दिया कपड़ा तो आप ने दिया था हम तो सिलाई के लिए दिया था आप माप वाप दे के गए थे नहीं हम ने तो एकदम कस्टमर से बढ़िया प्रेस करवा के मैंने खुद ने पैक किए थे जो सिले हुए शर्ट हैं सारे हमारे तो रोज का काम है ऐसा तो हो ही नहीं सकता सर धब्बा तो खुद पता नहीं कपड़े में हो सकता है बाकि सिलाई का तो चलो मैं देख लेती हूँ वापस नहीं होगा तो वापस कर देंगे भाई उसका वो तो कोई नहीं आप अभी हमारे शॉप पर आ के दे दीजिए आपको वापस आए तो आपकी सिलाई कर के दे देंगे तो सर वो तो अब क्या करें जहाँ तक मुझे पता है मैंने तो एक दम बढ़िया सिलाई करवाई है हमारे सब का जो लगाएं हुए हैं टेलर वो भी बढ़िया से बढ़िया लगाए हैं क्योंकि हमारा तो रात दिन का काम है शर्ट सीने का ऐसा हो ही नहीं सकता सर हमारे यहाँ की सिलाई फेमस है सब जगह सर आप कह रहे हो कि ऐसा हो गया है तो वो तो अब कैसे हम मान लें आप दिखा देना मैं बता सकती हूँ कि हमारी कमी रही हुई है कि आप के यहाँ से कुछ हुआ है हाँ वो कोई बात नहीं है साढ़े पाँच सौ है हजार है अब आप इतना कह रहे हो तो फिर आप ऐसा करना कि आप सिलाई वो शर्ट बता देना तो आप बता देना ना वो तो पता चल जाएंगा कि भाई हमारी सिलाई में कमी है या आप के कोई कपड़े में मिस्टेक है ऐसा भी तो हो सकता है ना तो मैं देखती हूँ कहाँ कुछ हुआ है तो कैमरे भी चैक करेंगे क्योंकि हमारे तो चौबीस घंटे कैमरे चलते हैं अगर कुछ हुआ होंगा तो वो भी पता चल जायेगा अब नया शर्ट तो सर देखते हैं नया तो अब कहाँ से

अच्छा ठीक ही सर देखते हैं फिर ठीक है ठीक है सर मैं पूछती हूँ अपने टेलरों से पैसे तो सर वापस हो नहीं सकते जो आपके प्रॉब्लम हुई है उसको सही कर सकते हैं और वो भी मैं देखती हूँ कि हमारे यहाँ से प्रॉब्लम हुई है कि नहीं दुकान तो ऐसे कैसे बंद कर दें बीस साल से ले के बैठें हैं कोई आज से नहीं है तो आपके एक के आपके एक के कहने से हमारा ऐसा थोड़ी है कि हमारा व्यवहार और हमारी दुकान बंद हो जाएंगी वो तो पुरा जोधपुर बोलता है उससे पता चलता है और रही बात आपकी गलती की शर्ट खराब होने की तो आपको मैं वो सब चैक कर के वापस बताती हूँ ठीक ठीक सर